सीतामढ़ीक जलवायु तऽ बहुत सुन्दर सेहो अइ बहुत बढ़िआँ कहल जा सकैया लेकिन कोनो कोनो वर्ष जे छै गर्मीके बढ़ि जाइत छै कोनो कोनो वर्ष जे छै से गर्मी कमो रहैत छै हँ कोनो कोनो साल तऽ बियालीस चौवालीस पैतालीस तक तापमान चलि जाइया जेनाकि एहिबेरके बारिशके मौशम कही रही कहक तऽ बारिशमे रौदीके अकाल पड़ि गेल छै बारिश नहि भऽ रहल छै सौसे बारिश भऽ रहल छै लेकिन एहिठाम बारिश नहि भऽ रहल अइ तऽ आओर जे छै से जलवायु तापमानमे सेहो एहिबेर कठोर गर्मी पड़लै बहुत गर्मीके अनुभव भेला लेकिन कखनो कखनो ठण्डीओ मौसम अबैत छै कोनो साल ठण्डी बढ़ि गेल बहुत जादा तऽ कोनो साल गर्मी बढ़ि गेल बहुत जादा कोनो साल बारिशो खूब जादा भऽ गेल आ कोनो साल साफ रौदी अकाल पड़ि गेल तऽ एहिके हम की कही सकैत छी जेनाकि एकबेर सतासीमे बाढ़ि आएल रहए तऽ घर घरमे पानि सेहो घुसि गेल आ एहिबेर जे एहि से पोखरि झाँखरि सेहो सुखाएले अइ नदीमे जे लक्ष्मणा नदी छथि ताहिमे कनिको ओहिमेका जे कुम्हियो दहाएत कनी गन्दगियो दहाए जेतै ततबो पानि नहि अइ लक्ष्मणा नदी बहैत छथि बिच दए कऽ साफ सुखाएल छथि एकदमसँ ततबे बारिश भेला एहिबेर ताहि लए कऽ एहि जलवायुके कोनो ठेकाना नहि छै सब रङ्गके मौसम अबैत छै आ बहुत बढ़िआँ मिला जुला कऽ ठीके लेकिन कोनो कोनो साल जे अकाल पड़ि जाइया ताहि लए कऽ कनिक दिक्कत होइया जे लक्ष्मणा नदी सुखाएल छथि ओहिमेका जे गन्दगी छै हमसब हमसब छठि जे करब पर्व करब हूँ पाबनि अपन ताहू ततबो पानि नहि अइ जे ओ ओहिसँ हमसब पाबनि कऽ सकी साफ सुखाएल छथि